सुंगटा चिली बांगड्या कडी दोदोल पणसा भकरी फोव इसवण ताल्ल्याचें सुकें दोश दाळ पातोळी नेवऱ्यो नेवऱ्यो शिरो साकरभात मुगाची उसळ मनगणे सुंगटा हुमण सोलकडी आंकूर तिसऱ्यांचे सुकें कुल्ल्यो बांगड्याची कडी सांसव पणसाची भाजी रेचाड बांगडो

वालाची भाजी घोसाळ्याची भाजी पालक भाजी मेथी भाजी सोलकडी

सुंगटा कडी फोव ताल्ल्या कडी ताल्ले फ्राय सुंगटां फ्राय इस्वण फ्राय लेपो फ्राय लेपाकडी

तामसो फ्राय तामशा कडी आंबाड्याची कडी सांगटां फ्राय सांगटा कडी

दाळ पनीर मसाला

पनीर मसाला पणसा भाकरी आनी रव्या भाकरी आनी लोणचें पापड बिमला कडी बरिल्लीं तोरां आनी सान्नां शंकर पाळी मुंगा उसळ आनी चणे चण्या उसळ

आनी इडली पोळे चपाती सामुसा बन्स आनी बटाटवाडे बटाट फ्राय बटाटा भाजी आनी आनी चिडकी मिटकी चिडकी मिटकी भाजी मुळ्या भाजी मागीर अळस अळसाणे अळमी अळम्या भाजी टमाटा सालाद आनी आन मेंदु वडा सजी आनी उसळ आंबाड्याची चटणी आनी रसांतले फोव दुदाचे फोव गोड फोव कारात्या भाजी बटाट फोव आनी बेसन बेसनचे लाडू मोगा लाडू रवा लाडू आनी पिठाचे लाडू पिठाचें लाडू फ्लावराची भाजी फ्लावराची भाजी चोणक फ्राय गोडशें खतखतें खीर खिचडी मोदक आनी मोदक आनी कुल्ल्यो फ्राय कुल्ल् कुल्ल्या सुकें आनी मटर पनीर आनी तिसऱ्यांचे सुकें आनी

वाला भाजी गाजर का हलवा आनी मटर पनीर रोटी आनी आनी गुलाब जामून रसगुल्ला आनी बांगड्याची कटलेट आनी सुंगटां कटलेट सांसवां उपीट उपीट आनी शॉ आनी पुलाव बिरयानी फ्रायड रायस गोबी मंचुरियन चिकन क्रिस्पी पुडींग कस्टर्ड खीर आनी परोटा पुरणपोळी चपाती पोळी मसका पाव पोळे आनी थापून भाकरी कांदा भजी